कसो आसा हांव बरोबर आसा देव बरें करूं धन्यवाद म्हाका तुजेर उपकार आसा बेगीनच मेळया सुस्वागतम जावया येवकार बस बस किदं करतात तुमी किदं जालां खंय आसा हांव येता आतांच येता सगळे बरोबर आसा सथांग मातसो वेळ राव उस म्हाका भूक लागला म्हाका आवडटा म्हाका आवडना थकलो हांव म्हाका न्हीद येता खूब खोस जाली दुख्ख जालें वाज आयलो हांव खूब खोशी आसा हांव अशें जावं म्हाका दाखय हांव सांगता हांव विसरलो तूं कशें म्हणटा हांडीर आसा चेडो सोदता सगळो वाडो देव दिता देवचार नाटटा कावळो बसपाक फांदी मोडपाक दांत्यार बसल्यार वोवयो येतात तोंडांत साकर पोटान मिरसांग शीतफुडें मीठ खाता ते पदेर गेले ते उंडेय बी गेले कुत्र्याची शेंपडी वांकडी ती वांकडी कोणाच्यो मशी आनी कोण काडटा उठा बशी सूम जळो पूण पीळ गेलो ना हुंदर रागान घराक उजो चोराच्या मनान चान्ने माकडाच्या हातान फुलांची माळ बोट दिल्यार हात धरता